औ आं मोनायाव दाउफोरखौ नायनो नाजाफेरबाय जेरै बादालि फेसा बेफोरखौ जोङो मोनायाव नायनो हांखुर जायोमोन आरो बाथुलफोरजों गावला बायोमोन जेरै बादालि बियो मोनायाव गय बिफां थालिर बिफां खान्थाल बिफां बेफोराव फैयोमोन फेसाफोरा मोनायाव न' खाथि खाथि बिफाङाव गानानै गाबफैयोमोन नाथाय दा बादालि आरो फेसाफोरखौ बांद्राय जों नुनो मोनला आरो दानि समनि उन्दैफोराथ' बादालि आरो फेसा बेफोरबायदिखौ बिथांमोना बुङोब्ला सिनायनो मोननाय नंला आरो दंबावो जेरै माबा राद्रि सराय बिफोरखौबो नुनो मोनला बेनिखायनो जोङो बिफोरखौ माबोरै गोमालांखो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दासिमबो मिथिया ना मुलि होयै होयै फोजोबखो आथिखालाव जोङो माबा पयजन नाफोराव लगायनानैबो होयो दावब'फोरा बिदियावनो गोमालांजोबबाय नामाबो सानो दा बेफोरखौ जोङो गावजों गाव सानलायनानै बुजिलायनानै बेनि रैखाथिनि थाखाय सानलायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो